आज के ज़माने में कोई किसी को पहचानता नहीं कोई किसी को जो ना जानते नहीं है जैसे पहले तो लोग थे आपस में मिलते जुलते थे खूब बातचीत करते थे उठते बैठते थे साथ आते जाते थे लेकिन आज की संस्कृति क्या कहती है आगे ज़माने में कि आज से को जैसे ल ऐसे है कि कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता पहले तो आदमी त्योहार को देखो त्योहार पे लोग इकट्ठे होते थे अपना बैठते थे बातचीत करते थे गाना भी गाते थे सब लोग एक साथ खाते पीते थे लेकिन आज के ज़माने में आज के आज तो ऐसे है कि इंसान इंसान को देखना ही नहीं चाहता है किसी को देख के इंसान सोचता है कि ये कैसे है इसलिए आज का जो है ज़माना बहुत खराब है आज के ज़माने में कोई जैसे लोग कहीं हो जाता था लोग अपना आपस में बातचीत करते एक साथ जुट होकर के चले जाते थे चले आते थे कोई काम होता था कर लेते थे आज तो हाँ तो सब अपना अपना ही देखते हैं ना किसी का कोई नात देखता है ना किसी का रिश्तेदार देखता है ना कोई अपना देखता है ना कोई पराया अप अब तो सब हर सब लोग पराया देखते हैं अपना भी अपना नहीं देखता वो तो पराया भी कर देता है आज के ज़माने में भी ये कोई पहचान नहीं है इंसान इंसान तो सिर्फ अपने मतलब से है अपने मतलब से किसी को नहीं देखता सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है इंसान जो है इंसान इससे अच्छा तो आदमी पहले था पहले था लोग अपना कहीं आते जाते उठते बैठते सोते जगते सब अपने आपस में बाते चीते करते थे आते जाते थे सब लोग कोई काम होता तो उसमें जान नहीं मालूम नहीं पड़ता था कि कैसे काम हो गया कैसे निकल गया लेकिन आज आज तो सब अपना अपना देखते हैं यही सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए इसका ना हो तो अच्छा है ये इस परेशान ही रहे लेकिन ऐसा नहीं होगा जो शिक्षित है जितना इस आज के ज़माने में शिक्षित लोग हैं उतने ही जो है वो उनको ज्ञान नहीं है अपना अपना अपने ही आपको सोचते हैं